بہار میں کئی طرح کے تہوار منائے جاتے ہیں جو کہ منورنجن کے لیے ہوتے ہیں جیسے کہ محرم محرم کو لوگ بہار میں منورنجن کے لیے مناتے ہیں محرم کے ٹائم پر لوگ باجا بجا کر لاٹھی کھیلتے ہیں تلوار کھیلتے ہیں اور کئی طرح کے ہتھیار سے محرم کو کھیلتے ہیں اور منورنجن مناتے ہیں محرم اس لیے آتا ہے کیونکہ محرم کے ٹائم پر ہمارے جو یہ نبی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو یہ ناتی تھے امام حسین اور امام حسن ان کو جو ہے جن میں شیعہ جو تھا یزید ان کی فوج نے ان کو مار دیا تھا وہ شہید ہو گئے تھے تو جو مہینے میں وہ شہید ہوئے تھے وہ محرم کا مہینہ تھا تو یزید کے فوج جو ہے تو ان کے سر کو قلم کر کر باجے کے ساتھ ناچتے گاتے ہی جا رہے تھے تو اسی طرح سے جو ہے نا لوگ بہار میں محرم مناتے ہیں باجا پہ ڈانس کرتے ہیں لاٹھی کھیلتے ہیں منورنجن کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن لوگ منورنجن کے لیے کرتے ہیں اور محرم کے علاوہ بھی لوگ کئی طرح کے منورنجن والے تہوار مناتے ہیں جیسے کہ مکر سنکرانتی جس پہ لوگ تل لائی یہ سب کا پوجا کر کے اور پتنگ اڑاتے ہیں پورے پورے دن اور لوگ نیو ایئر بھی مناتے ہیں جو کہ بہار میں زیادہ تر ہندو دھرم مسلم دھرم کے لوگ رہتے ہیں کرسچن کم رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہندو دھرم کے لوگ اور کچھ مسلم بھی نیو ایئر سیلیبریٹ کرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں باہر رہتے ہیں رات رات بھر جو کہ یہ تہوار ہمارے سنسکرتیوں میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ ہمیں منانا چاہیے لیکن لوگ پھر بھی مناتے ہیں اور ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ منورنجن کے لیے صرف کوئی تہوار منانا اور اپنے ٹائم کو برباد کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے ہمیں اپنے کام پہ فوکس کرنا چاہیے اور تہوار ہمیں وہ منانے چاہیے ہمارے سنسکرتیوں میں جو ہماری ہولی بک میں لکھا ہوا ہمیں وہی تہوار منانے چاہیے باقی ایکسٹرا تہوار ہمیں منورنجن کے لیے نہیں منانا چاہیے اور